अतऽ पूजा तऽ सभ होइ छै ओना लेकिन सभसे नीक जकाँ जे पूजा मनाओल जाइ छै अतऽ जे सभसँ उचित छै यहाँ के कि अतऽके दुर्गा पूजा बड़ फेमस छै जाहिमे बलि चढ़ै है मेला लगै है बाद भीड़ होइ है होइ छै सभ गाम के अलग अलग आस्था छै कि अतऽ पूजा कोन नीक होइ छै जे अतऽ दुर्गा पूजा सभसँ नीक मनाओल जाइ है जे सभकेँ मन लायक पूजा छै बलिओ चढ़ै है ओहिमे जे जे काज हेबाक चाही बाँकि सभ बड़ मन से आस्था से मनबै छै ओहि पूजाके